जोंहा न'खरावथ' बांसिनानो आंनो संनाय खांनायाव नांथाबनो गोनां जायो बिदिनो सानसेखालि सबायजों आलासि फैनायाव दाउजों संदोंमोन आरो बेयाव जोबोद गोथाव जानाय मोन्दों आङो दा बे दाउखौ बेदरखौ आगोलावनो सबायखौ रुग्रोबाय रुनानै खारदै होनानै रुनानै जेब्ला बे सबाया रुयो होनब्लाथाय बे सागंबारिजों सानानै गेब्लेबा बे दाउ बेदरखौ मोजाङै एवनानै मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर बायदिसिना होनानै एवनानै दोनखानाय जायो बेनि उनाव बे सबाय ओंख्रियाव होयो आरो दा दुन्दिया बोथोर दुन्दियाबो होबाय बिदिनो मस्ला मस्लि होबाय जोबोद गोथाव जानाय मोन्दों आरो आङो आरो सानसेखालि न'आवनो फुख्रियाव साम' दंमोन दङ जोंहा साम'खौ ओइदिन साम'खौ जोङो साननै आगोलनो खननानै दोनखाबाय दोननानै सबाय लाबोनानै सबायजों संनानै जानायखौ जोबोद गोथाव मोन्दों आरो बिदिनो आरो सानसेखालि ओंख्रि गोबाब जानायखौबो आं जोबोद गोथाव मोन्दों बे ओंख्रि गोबाबजों ना खमलमोन आरो ओइदिन ओमफ्राय बिदिनो ओंख्रि गोबाबाव होनो ओंख्रि गोबाबखौ इसे रुग्रोनांगौ ओमफ्राय उनाव जेब्ला गोदौनानै एसे मैगङा रेबो होनबा खारदैखौ होनांगौ नांजासे होनानै आरो नाखौ मोजाङै थावजों फ्राम फ्राम एवनानै बे ओंख्रि गोबाबाव होनांगौ ओइदिन ना कमलजों संनायखौ आं जोबोद गोथाव मोन्दों आरो बिदिनो अनला ओंख्रिखौबो जोङो निरामिसबाबो मुला दा मुला बोथोर मुलाजों मुलाखौ बे मुला बेदरखौ हानानै लानानै माबानांगौ थावजों एवनांगौ ओमफ्राय दै होनानै खारदै नांजासे खारदैखौ होनांगौ संख्रि बिदिनो मोजाङै नांजासे खारदै नांजासे होनानै संनानै जायोबा बे मुला आरो अनला ओंख्रियाबो निरामिसबाबो बिराद गोथाव जायो आरो बिदिनो जोङो जोङो ओंख्रि गैयाबा आरो माब्लाबा जोङो नाखौ दा जोङो सावनानै बानलु सामब्रामखौ एवनानै बाथोन देनानै नाखौ सावनानै बे सामब्राम बानलु एवनायाव देदेरनानै बाथोन जायोबा सावनाय नाया बांसिन बाथोना गोथाव जायो जों बिदिनो माब्लाबा सम सम ओंख्रि गैयाबाथाय बिदिनो नाफोरखौनो बाथोन जायो